देआली साढ़ा इक बड़ा बड्डा ध्यार ऐ कल्चर जिसी आखदे साढ़ा हिंदू धर्म बिच उस दिन अस रंगोली बनान्ने रंगोली अस इस बास्तै बनान्ने आं कि उस दिन श्री राम बनवास कट्टियै ते अयोध्या मतलब गी आए हे ते ओह्दी उनेंगी आने दी खुशी बिच अस रंगोली बनान्ने आं ते रंगोली बनान्ने ते मतलब कि असेंई ओह्दे कन्नै बड़ी खुशी होंदी दीए जलाने न अस दीए जलाइयै ते अस उस दिन बड़ा अच्छा उसी मनान्ने आं देआली ई अस बड़ा मनान्ने आं ते फ्ही अस केह् करने मतलब कि अस केह् करने की सूरज देवता ई पानी देना सवेरै उट्ठियै अस सब तूं पैह्ले सूरज देवता होरेंई मत्था टेकनें आं पानी दिन्ने ओह्दे कन्नै साढ़ा कि जेह्ड़ा की पूरा दिन जेह्ड़ा कि ठीक ठाक जंदा ऐ अस आपूं बी अस अपनें बच्चें ई सखानें आं कि सबतूं पैह्ले न्हाई धोइयै सूरज देवता ई मत्था टेकियै एह् साढ़ा कल्चर ऐ इयै साढ़े हिंदू रीति रिवाज न ते ओह्दे कन्नै मतलब की असें चलना ऐ ते मत्था टेकना ऐ ते आपूं बी टेकना ऐ ते उनेंई बी टकानें आं अस ते अस आपूं अगर करगे अपनें बच्चे ई बी सखागे गै कुछ अपना धर्म सखागे गै ओह् सिखङन नेईं तां ओह् कुत्थूं सिखङन मां प्योऽ उंदै सामनै करङन ते ओह् समझो कि जेह्ड़े कि करङन ते बाकी साढ़े हिंदू धर्म बिच जियां शादी ब्याह् होंदा ऐ ते संदूरी बड़ी ऐह्मियत दित्ती जंदी ऐ संदूर जेह्ड़ा के साढ़ै ब्याह् टाइम च पांदे न ओह् मतलब केह जेल्लै संदूर पाई ओड़ेआ ते जनानी जेह्ड़ी के सुहागन गनोई गेई सुहागन जनानी ओह् उस संदूर ई इन्ना म्हत्तव दिंदी केह् जिन्ने तक ओह् जिंदी रौह्दी अपना भोगदी ऐ ते ओह् संदूर पांदी रौंह्दी ऐ मतलब की संदूर पांदी ओह् उसी ओह् संदूर पाने कन्नै इन्नी मतलब खुशी मिलदी ऐ अपने संदूर लेई ओह् कुछ बी करी सकदी ऐ ते जेह्ड़ा केह् संदूर ई बड़ी ऐह्मियत दिंदी ऐ साढ़ी हिंदू धर्म च शादी संदूर ई गै मन्नेआ जंदा ऐ ते ओह्दे कन्नै केह् होंदा कि असें ई बड़ा अच्छा लगदा जेल्लै अस संदूर पान्ने आं इक संदूर बिंदी असें इयै लाई दी होऐ न ते ओह्दे बिच गै तलब इन्ना अपने आप च सेही करने कि साढ़ा एह् धर्म ऐ साढ़े धर्म बिच इयां शादी होंदी ऐ ते ओह जेल्ल संदूर पेई आं ते जनानी जेह्ड़ी सुहागन गनोंदी ऐ जिन्ने चिर अपना बड़ी खुशी कन्नै बड़े चाऽ कन्नै पांदी ऐ उसी रोज सवेरै उट्ठियै न्हाई धोइयै संदूर पांदी ऐ बिंदी लांदी ऐ ओह्दे कन्नै ओह् अपने आप ई बड़ा गै अच्छा समझदी ऐ ते बाकी मंदर जन्ने आं सवेरै उट्ठियै अस अपने बच्चे ई बी कन्नै लेइयै जन्ने आं ते ओह्दे कन्नै जेह्ड़ा केह् अस मन बड़ा खुश होंदा एह् साढ़ा हिंदू धर्म ऐ साढ़ा एह् साढ़ा कल्चर ऐ समझो कि अपना कल्चर अस असेंई आपूं बी औग ते बच्चें ई बी औग ते समझो कि साढ़ा कल्चर असेंई पता लग्गना ऐ ते बाकी जेह्ड़ा कि अस इस टाईम बड़ा मन्नने आं मंदर जाइयै मत्था टेकगे मंदर जागे असेंई बड़ी शांती मलदी ऐ